चोॾहां हिकु ॿ हज़ार टेवीह पंजवीह ॾह ॿ हज़ार उणिवीह ॾह ॾह ॿ हज़ार तेरहां पंज पंज ॿ हज़ार अठ एक्वीह हिकु ॿ उणिवीह सौ ॿियानवे